अज्जकल निक्के निक्के बच्चे सारे कोल फोन आई गेदे ते ज्यादातर सारे बच्चे फोनै च गै लग्गे रौह्न्दे गेमां जेह्कियां खेलनियां होंदियां ओह् बी ओह् फोनै च गै खेलदे लेकिन उ'नेंगी फोनै च गेमां नी खेलनी चाहिदियां बाह्र खेलनियां जेह्कियां ग्राउन्ड च खेलनियां जेह्कियां गेमां ओह् बाह्र बाह्र खेलनियां गेमां ओह् बी ओह् फोनै च गै खेलने लग्गी जन्दे सारे टाइम उत्थै अपना वेस्ट करी ओड़दे लेकिन उ'नेंगी असेंगी समझाना चाहिदा जेल्लै ओह् निक्के होन उनें असेंगी तेल्लू गै समझाना चाहिदा कि असेंगी फोनै च नेईं दिक्खनी चाहिदियां गेमां बाह्र खेलना साढ़ी सेह्त बी ठीक ठाक रौह्न्दी ते असेंगी बाह्र जाइयै खेलने चाहिदियां उ'नेंगी असें पैह्ले गै समझाना चाहिदा